जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत और भारत ही नही कई अन्य देशों में भी कोने कोने में लोग गायन या सिंगिंग के शौकीन होते हैं और सिंगिंग करते भी हैं बहुत से प्लेटफ़ॉर्म पर ऑडीशन भी देते हैं पर जब शॉन्ग या जो भी हम गा रहे हैं उसे डायनामिकली रूप से या कहें लगातार रूप से लगातार का मतलब लयबद्ध रूप से जब हम गाते हैं तो उसके बाद लय और अंतरों के माध्यम से जब अंत में स्वर को समान रूप से मिलाया जाता है और एक समान सभी पंक्तियों की रचना एक समान रूप से की जाती है गाई जाती है तो वह छंद रचना हो जाती है और इसी तरीके से हम एक गायन को इंटरप्रिटेशन इंटरप्रिटेशन अ मतलब हिंदी में अपन कह सकते हैं व्याख्यात्मक व्याख्यात्मक मतलब जिसका हम वर्णन बहुत लम्बे समय तक कर सकें व्याख्यात्मक रूप भी दे सकते हैं इस सबसे गायन या सिंगिंग को और सुंदर बनाया जा सकता है तो सीधा सा कह सकते हैं इंटरप्रिटेशन और डायनामिकली अ और एक छंद का रूप देकर एक गाने को और अच्छे से सजाया जा सकता है और उसे सुंदर बनाया जा सकता है